हैलो हैलो एह् नमस्ते शाह् जी ओह् में जगदीश बोला ना जगदीश ओह् सर थुहाड़े कोल केह्ड़े केह्ड़ी नर्सरी ऐ नेईं मेरे कोल बाग बनी ऐ इक चार बाई छे दी मेरे कोल बाग बनी ऐ इक चार बाई छे दी हां ओह्दे च गमले लाने न में केह्ड़ा केह्ड़ा गमला थुहाड़े कोल मार्च मार्च बिच्च गमले बिच्च केह्ड़ा केह्ड़ा फुल्ल उग्गी दा में आखेआ जेह्ड़ा प्लास्टिक दा गमला ऐ ओह्दे बिच्च केह्ड़े केह्ड़े फुल्ल होई जाह्ग हां जी ते केह् किस बूह् बूह्टे दी किन्नी गै हाइट साइट होग हां जी बूह्टे बूह्टे दी अच्छा हां हां जी अच्छा फुट दा होई जंदा हां जी हां जी अच्छा होर होर केह्ड़ा बूह्टा हां जी किन्ने किन्ने बजे तक्कर खुल्ली रौंह्दी किन्ने किन्ने बजे तक्कर खुल्ली रौंंह्दी दकान एह् ठीक ऐ जनाब